भदोही ज़िले में हम लोग दीवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं अच्छे से अच्छे जाता है हमारे परिवार भी मनाते हैं दीवाली हम लोग दीये के साथ भाई बहन पड़ोसी के यहाँ जाते हैं दीवाली मनाने के लिए जैसे हमारे मामा के यहाँ भी हम लोग जाते हैं दीवाली माना कि दीवाली हमारे भदोही बहुत सी ज़्यादा सब लोग मानते हैं दीवाली में हम लोग पटाखे बुलाते हैं मिठाइयाँ बटवाते हैं खाते हैं मिठाइयाँ के बारे में हम होली हो गया होली हम लोग होली हम लोग होली के रंग में खेलते हैं होली कुचिया बनवाते हैं गो होली के दिन अच्छे अच्छे भाई बहन दोस्त यार को लाते हैं घर पर होली अच्छे से मनाएँ होली खेलें इसी के बारे में होली हम लोग अच्छे से अच्छे कितना भी हो सके होली के बारे में हम लोग क्या बताएँ मैं भाई बहन दोस्त यह कि जाते हैं हम लोग ख़ुद होली खेलने के लिए होली का त्यौहार खेल मनाते हैं इसी के कारण हमारी जैसे जन्माष्टमी हो गया कृष्ण जी का जन्म हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भदोही ज़िले थाने में मनाए जाते हैं भदोही थाने में जन्माष्टमी हित की तरह हम लोग जन्माष्टमी बारह एक दो बकई बजे तक मनाते ही रहते हैं हमारे थाने जो हैं पुलिस लोग हैं वे अच्छे से अच्छे जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं हमारे जन्माष्टमी कजरी का मेला भी हमारे लगता है भदोही पकरी स्टेसन पर मेले में हम सब भाई बहन जाते हैं मेले के कजरी के दिन मेला एक अच्छा होता है मेले में हमारे जो भी हैं भाई बहन भ पड़ोसी दोस्त यार भदोही के जितने भी हैं दर्शक अच्छे से अच्छे दर्शक मनाए जाते हैं त्यौहार हमारे मान्यताओं को कैसे दर्शाते हैं दीवाली हम अपने तरह होली को भी अच्छे मनाते रहते हैं होली के दिन होली हर कलर लगाते रहते हैं भाई दोस्त यार कल लगाते हैं अपने दी घर जाकर दोस्त यार के यहाँ कलर लगाते हैं होली दी मनाते हैं गुजिया उजिया बनवाते खाते हैं मटन मटन भी बनता है उस दिन होली के दिन अच्छे से अच्छे होली त्यौहार दीवाली जन्माष्टमी कजरी मेला शिवरात्रि